باغبانی کے لیے زیادہ تر اوزاروں کی ضرورت نہیں پڑتی تھوڑے بہت اوزار یوز کیے جاتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے جیسے بڑی بڑی والی جو قینچیاں ہوتی ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں اس سے جیسے کچھ پیڑ پودے کی ڈنڈیاں ٹوٹ گئی ہیں یا خراب ہو گئی ہیں یا آڑی ٹیڑھی ہو گئی ہیں ان کو کاٹنے کے لیے بڑی بڑی کٹر مشینیں یوز ہوتی ہیں جیسے وہی چیز کا پیڑ کاٹنے کے لیے ایک جگہ سے کاٹنے کے لیے دوسری جگہ لگانے کے لیے کھرپی کا استعمال کیا جاتا ہے تھوڑی بہت گڈھا کھودنے کے لیے مٹی دبانے کے لیے مٹی ڈالنے کے لیے اور اور کدال بھی یوز ہوتی ہے جیسے وہ گڈھا کھودنے کے لیے شاید اس کا یوز ہوتا ہے پھر جیسے اس میں پودے لگائے جاتے ہیں گڈھا کھود کے پودے لگا کے پھر اس کو بیج ڈال دے آتے ہیں بیج ڈال کے پھر اس کو بڑا کیا جاتا ہے گڈھا کھودنے کے لیے یہ سب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہی یوز کی جاتی ہیں زیادہ تر اور زیادہ یوز نہیں ہوتی ان کا بس یہی سب اوزار ہیں جو اس کے لیے باغبانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں